हैलो नमस्कार केह् हाल ऐ तुंदा अच्छा एह् हाऊस मतलब कुत्थां फिट निं आई ते ओह्दे अंदर सिलाई ही तुसें खोल्ली निं आपें चलो कोई गल्ल निं इक्क गल्ल करो आं पैह्लें दिक्खो आं उसी सिलाई ऐ निं ऐ ते जेल्लै में तुसेंगी आक्खेआ हा इत्थें पाइयै दिक्खी लैओ ते तुसें दिक्खी कीऽ निं ते हून में उसी कियां ठीक करांऽ इक्क दिन च चलो कोई गल्ल निं इसी इक्क कम्म करेओ जां ते तुस परसों आह्नेओ मेरे कोल ते फ्ही उसी फिट करी लैगी शैल करियै चलो पैह्लें दिक्खना पौना की ओह्दे अंदर कपड़ा तुस दिक्खो आं इंया करो आं की ओह्दे अंदर कपड़ा ऐ बी ऐ जां नेईं ऐ ते चलो तुस इक्क कम्म करेओ तुस ना परसों मेरे कोल आई जायो ते में आपें तुसें गी ठीक करी देई ओड़गी ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ